हाँ नमस्ते जी कह रहे हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए था

हाँ चाहिए सर तो देखिए यहाँ पर

एक बीघा चाहिए कि बिस्सा चाहिए किसी हिसाब से चाहिए इस्केयर फूट तो एक लाख इस्क्वायर फूट मिलेगा आपको प्रयागराज के राग के झूँसी में है चलेगा हाँ हाँ सब कुछ है रास्ता ओस्ता सब कुछ है एक दम बढ़िया है बढ़िया से आ सकते हैं जा सकते हैं और आप कैसे घर बनवाना चाहते हैं तो आपको कैसा चहिए बना बनाया हुआ चाहिए कि बनवाना पड़ेगा क्या सिस्टम है अब तो आपको बहुत ख़र्च आएगा अभी भी कम से कम देखिए कितना रूम लग बनना चाहिए आपको सिंगल चलना चाहिए कि डबल तो डबल का तो समझ लें कि पाँच करोड़ पाँच करोड़ बता रहे हैं ना ज़मीन करना है तो यह डबल वह अच्छी वाली ही है सबसे अच्छी है वहाँ फिर आपको बिजनेस का कोई स्रोत ही नहीं गड़बड़ाएगा बस एक आध महीना लग जाएगा देखिए हम अपने हिसाब से बनवाएंगे उसको आप एडवांस दे दीजिए पैसा हमको एक करोड़ तो कम तो कम से कम दे दीजिए ठीक है रखिए नमस्ते